پہلے چھوٹا تھا میں جب نہیں چل پاتا تھا نہیں سیڑھی پر چڑھ پاتا تھا نہیں پیڑ پر چڑھ پاتا تھا کسی بھی چیز پر نہیں چل پاتا تھا نہ چل پاتا تھا نہ چڑھ پاتا تھا اونچا چیز پر دھیرے دھیرے بدلاؤ آیا ہم بڑے ہوئے دوسروں کو دیکھا کیسے کیا جاتا ہے چلنا دیکھا دیکھ دیکھ کر چلنا سیکھا چڑھنا دیکھا دیکھ دیکھ کر سیڑھی پر چڑھنا آیا پیڑ پر چڑھنا دیکھا پیڑوں پر چڑھنا آ گیا اب پہلے نہیں آتا تھا کچھ بھی اب جو ہے پیڑ پر بھی چڑھ جاتا ہوں سیڑھی پر بھی چڑھ جاتا ہوں پہلے نہیں چڑھ پاتا تھا اور اسی طریقے سے جب چھوٹے رہتے ہیں یا کچھ سال پہلے کوئی بھی اونچی چیز پر نہیں چڑھ پاتے تو اونچی چیز پر دھیرے دھیرے چڑھتے پہلے تھوڑا سا اونچا پھر اس سے اونچا پھر اس سے اونچا پھر سب سے اونچا اسی طریقے سے پہلے میں بھی نہیں چڑھ پاتا تھا کسی چیز پر اب سب چیز پر چڑھ جاتا ہوں رسی پکڑ کے بھی چڑھ جاتا ہوں پہلے رسی پکڑ کے نہیں چڑھ پاتا تھا سلپ ہو جاتا تھا نیچے گر جاتا تھا کوشش کرتے رہنا چاہیے کوشش کرنے سے سب چیز ممکن ہو جاتا ہے پہلے پیڑ پر نہیں چڑھ پاتا تھا بانسوں کے پیڑ پر نہیں چڑھ پاتا تھا بانس پر بھی چڑھ جاتا ہوں رسی پکڑ کے چھت پر کسی کے چڑھ جاتا ہوں پہلے یہ سب نہیں کرتا پاتا تھا اب پہلے سے اچھا ہوں چڑھ جاتا ہوں کسی بھی چیز پر دھیرے دھیرے سب چیز سیکھ لیتے ہیں